नमस्कार गोवा मायल्स हांव यशवंत नगरांतल्यान उलयतां हांवें पणजे वचपाक कॅब बूक केल्ली आतां पंदरा मिनटां जालीं आजून टायम फुडें फुडें वचत आसा म्हाका अर्जंट आसा हांव दुसरी गाडी करून वता तेन्ना ही कॅब कँसल करात